हैलो आं डॉक्टर होर बोल्ला दे आं मिगी ना उप्परा ना केह्ड़ा मतलब मेरे ख्याल च डिप्रेशन जां किश एह् बमारी होई गेदी ते मिगी उऐ तुसेंगी सनाना सनाओ हां मिगी यरा ते मतलब मेरा मन गै निं लगदा किसै बी चीज़ इंया डर गेदा लगदा ते घबराहट होंदी रौहंदी इंया ते मतलब हून रिश्तेदारी थाह्र बी निं जंदी अं'ऊ इन्ने साल होई गे ना अंऊ मतलब घरै दे बाहर निकलदी निं ऐ अं'ऊ एह् अ फिर फिर ना में यरो बड़े साल होई गे कोई त्रैऽ चार साल होई गे कोई चार साल होई गे मिगी इंया गै ते मतलब हून इंया जादै होई गेदा पैह्लें इंया गै पैह्लें चलो घट्ट हा एह् ते मतलब करी लैनी ही थोह्ड़ा हून इंया मतलब होआ दा किश मतलब में इंया ते निं ऐ में मतलब पैह्ली बार गै कराने आं इंया डॉक्टरै गी फोन इस आस्तै नेईं नेईं एह् पैह्सली बार गै में इंया नेट उप्पर दिक्खेआ ते में इंया तां गै में थुआढ़ा नंबर लैता ते में हां पुच्छी लैनी आं केह् ऐ मतलब घबराह्ट होंदी बड़ी जादा इंया मतलब कोई गल्ल बी निं होंदी भी बी घबराहट होंदी रौहंदी ते कोई कम्म बी निं होंदा शैल करियै इंया बस सोच गै रौहंदी चौबी घैंटे एह् की निं होआ बंद ते एहीं किश होये दा बी निं होंदा ते में पैह्लें गै इंया सोचने गी बेही जंदी की होगा नेईं होगा ते बड़ी प्रॉब्लम ते मतलब बड़ा जादा चलदा दमाग अंजी अच्छा ते अप्वाईंटमेंट अप्वाईंटमेंट आह्ला ओह् कियां लैना ओह् नंबर तुस करी ओड़ेओ भी मिगी सेंड करी ओड़ेओ र भी करी लैग नां स्वर्णा देवी ठी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ खरा खरा खरा